मैथिल लोक अपन भाषा अपन भाषाके प्रयोग करै छथिन जहाँ भी जाइ छथिन वहाँ प्रयोग करै छथिन लेकिन अगर कोइ सामने बला अगर मैथिली नहि बोलै छथिन तऽ किछु किछु ओहिमेसँ मैथिली बोलै छथिन ताकि आओर किछु नहि हिन्दी अदर भाषा भी मतलब दूसरा भाषा भी बोलै छथिन ओ सामने बला जो भाषा बोलै छथिन ओहै भाषा ओ मैथिल लोग भी बोलै छथिन ताकि ओ समझै दुनू आपसमे बोलै आओर यही है